खाना बनावैके लिए जेना डेगची भेल डेगचीमे चावल बनेलहुँ लोहिआमे सब्जी बनाबै छी कुकर भेल कुकरमे दालि सभ बनावै छी खाना बनावैमे तऽ बहुत मन लागैया जे कहथिन से हम खाना बना देबै खाना बनाबैमे सबसँ बेसी मन लागैया और फेर खाना बनाबऽमे मनो लागैया और युजो करै छी बर्तनके ज्यादा हम बर्तनकेँ युजो केलहुँ आ ओ खानो बनेलहुँ खानामे तऽ हम सभ किछु बना लेब खानामे एहन नहि छै अगर दू चारि आदमी आबिओ गेल आठ आदमी आबिओ जाइ छथिन तऽ हमरा कोनो परेशानी नहि रहै छै हुनका ओतबा हम बना कऽ रङ्ग विरङ्गके चीज सब बनाकऽ खुआ सकै छी हमरा नहि ओते रहैया सबसँ ज्यादा तऽ मन हमरा खाना बनबैमे लागैया घरके कामो करैमे हमरा बहुत मन लागैया सबसँ ज्यादा मन लागैया घरके काम करय मे जेना फुल उल भेलै वगैरह वगैरह खाना ताना बना लै छी टाइम रहैया फ्री रहै छी तऽ ओहिसे टाइममे फुल तुल सभ बना लै छी मतलब बहुत काज हम इधर कए लै छी घरकेँ कामो करैमे कनि ज्यादा नीक लागैया साफ सफाई करैमे ई सभमे बहुत मन लागैया बहुत अच्छा लागैया खाना सब बनबैमे अच्छा लागैया सबकिछु करैमे हमरा अच्छा लागैया और फ्री टाइम रहल तऽ अपन ई फ्री टाइममे अपन इधर उधर कए लेइ छी मशीनों सब चला लै छी इहो सभ हम कए लै छी अपन घरेलु जे भी काज होइ छै हम सब कए लै छी खाना बनावैकेँ साथ आओर इधर जे भी घरेलू काज होइ छै ओहो सब हम ओपन कए लै छी करैमे हमरा बहुत अच्छा लागैया मायकेयोमे बहुत अच्छा लागैया मायकेयोमे दश पन्द्रह आदमीकेँ रहैया जतबा आदमी के रहत ओतबा आदमीकेँ हम खाना आरामसँ हम बना लेब खाना बनाबैमे सबकिछु दालि चावल कोपता भेल बड़ी भेल चक्का भेल जे भी भेल हम खानामे हम सभ किछु हम बना लै छी